जियां में तुसें डिश दे बारे च दस्सां ते साढ़े घर बड़ियां डिशां बनांदे सवेरै उठदे तां चाऽ बनांदे चाई कन्नें बिस्किट खांदे उस्स शा बाद च सब्जियां बनांदे त्रै त्रै सब्जियां बनांदे बड़ियां डिशां बनांदे फिर फिर नाश्ता करदे नौ बजे नाश्ता करदे फिर दपैह्री आस्तै बी डिश बनांदे दपैह्री आस्तै बी बनांदे लंच बनांदे दपैह्री अस ते दपैह्री खंदे फिर फ्रूट खंदे तिन्न तिन्न डिशां बनांदे दपैह्री दाल बनांदे चोल बनांदे एण्ड मटर पनीर बनांदे चार होंदा बड़ा बड़ा बड़ियां डिशां बनांदे न फिर चार बजे चाए पींदे न चाए कन्नें बी कुछ बिस्किट बगैरा खंदे खंदे न फ्ही फ्रूट खंदे न फ्ही फ्रूट खंदे न जियां सेब होइया सेब होइया हैं होई सेब होइया केवी होई मसमी होई मसमी च कैल्शियम जैदा होंदा फ्रूट खाने चाहिदा फ्रूट आदमी आस्तै बड़ा हैल्दी होंदा ऐ ओह्दै नै बड़ी बंदा हैल्दी रौंह्दा ऐ ओह् फ्रूट आदमी आस्तै बड़ा सैह्तमंद होंदा ऐ ओह् खाना चाहिदा बड़ा हैल्दी होंदा ऐ मसमी होई केवी होइया ड्राई फ्रूट ड्राई फ्रूट बड़े पावर एनर्जी देते हैं